गांवई एरिया में चङियूं तकलीफ़ूं आहिनि जीअं मेज़र टेक्नोलॉजी जो वॾी वॾी टेक्नोलॉजी उते जाम इश्युसि फेस कंदियूं आहिनि क्योंकि उते मैन ॻाल्हि त इंटरनेट न आहे वाए फाए अवेलेबल फैसिलिटियूं अवेलेबल ना आहे त उते माण्हूं खे जाम दिक़त ईंदियूं आहिनि की हाणे जीअं अॼु कल्ह सभ ॿार जो उते शहरु साइड रहंदा आहिनि उन्हनि खे कीअं की पढ़ाई करण लाइ ऑनलाइन पढ़ाई करे था सघनि इहे सभु सिखी था सघनि नयूं नयूं चीजे पर इते गांव साइड में न इहे सभु फैसिलिटी अवेलेबल आहिनि क्यूकि मैन रीज़न वाए फाए ना आहे जीअं वाए फाए अगरि हूंदो ई न त हो सभु कीअं सिखी सघंदा त इहे कंपनियुनि खे ट्राए करणु खपे वॾी वॾी कंपनियुनि खे उते पहुचण जी कोशिशि करिणी खपे कि उते वाए फाए लॻाइणु उते सभु सेखारीनि कीअं हलाइबो आहे त उन्हनि खे बि फ़ाइदो थींदो ऐं रुरल मां जो माण्हूं आहिनि जो गांव साइड जा माण्हूं आहिनि उन्हनि खे बि फ़ाइदो थींदो